आङो ओंखामखो माबायदि संनाय माब्लाबा गोथां माब्लाबा गेफे उनावसो रोंबाय ना आङो ए एसेसो दै होब्ला ओंखामा फ्रोम जायो बुरजा होब्ला गोथां गेफे अबेथिबा खायलें जाब्ला दैया बारा जाहैबाय नङा होमब्ला बिदि आरो उनाव उनाव संनो रोंबाय थावखो सेरग्रोबाय सेरनानै आरो थाव गोथांखो आरो ओंख्रियाव ऐ थावआ नाङाखैखोमाहाय आरो ओंख्रियाव लुबाय थाव गोथांखौ मा थारैलै आङो सयथि ओमफाय बेबायदि लुनाङा इबायदि लुब्लालाय ओंख्रियाबो थाव गोथां मोनामगोनलाय इदि होननानै ए दे होमब्ला दिनैनिफ्राय थावखो ओंख्रि सेरखांना लुलालां ओंख्रै सेरखांना थाव लुग्रा नेम दंमोनलै आंनाव ऐ थावआ नांसै दे नाङासै दे होननानै होयोमोन आं बिबायदि लुनानैनोथ' नोङो ओंख्रिखो थाव गोथां गोथां मोनजाहोय' इदि होनो गैलालै आंनिया ओंखाम संनो सोलोंजेननाया मा मा ओंख्रै दैज्लां बोथोरब्ला मैथा खोरदै ओंख्रि गोबाब भिन्दि बिलाइजों बम्ब्रा मैगं सिगुं मैगं लायनोसै आद खारदावलाबायोमोन जों मैगं हाग्रा दुब्लिबारियाव ओरै ओरै लाबोनोसै सिगुं मैगं बमब्रा मैगं लाइसा जा ओंख्रि गोबाब दोलो दोलो सेथेब सेथेब आं खोन्थागोना खोन्थाजोब बायलै आबै रानि ए अनद्ला ओंख्रिया माइरङा एसे सुबाय उवालआव दौ दौ दौ देबाय दैया ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंबाय बा बेदरब्ला बेदरखौ एवना दोन्थ'बाय नाब्ला नाखो एवना दोनबाय दैखो ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंबाय अना उरबाय बेदरा होबाय खारदैया इसिनि होबाय मेलौलायनाय जा गोदोनि बुरिफोरनाव सोंनानै लां नोंसोरो एरै होन्दोमोनहाय आबैया आं र' र' संनाय नायनि होनना संना जा फुरा मिलौलायो आरो दालि खिसारि दालि इसे गारना होदेरदोलै जादो ओमफाय दे खोन्थादो खोनासंनोलाय थांसैलाय सबाय ओंख्रिखौबोथ'ब्रा बेदरखो एवना दोनबाय दैया ग्लब ग्लब फुदुंबाय सबायआबो स्र' होबाय खारै होबाय ग्लेब ग्लेब ग्लेब गोदौबाय सबाय ओंख्रिखोबो नंगौब्रा सबाया रिबे मोनबाय फाख्रा साबाय बेदरा सबाय संख्रिया होबाय बेदरा एवखानायाव संख्रिया इसे सारखा नांगौ ओमफ्राय दाना सबाय ओंख्रियाव बेदरखौ ओरैनो एवनानैल' होब्ला संख्रि नाङा नाङा मोनजायो हा माबा ओख्रि संना जा जाबोदों आं गोदो गोदाय हाजासे दानिफोरखोसो हनै आंना बिहामजोआनो दैलाव दैसाव दैलाव दैसाव दैलाव दसेनो मोनो होमबालाय मा जागोन बेलाय दसेनो मोनो सबाय ओंख्रिफोरा अनद्ला ओंख्रिफोरा जाया मोना बेराद गोबाव संनांगौ अनद्लाब्लाबो जाबायलै